سرکاری اسکیموں کے تحت فراہم کی جانے والی صحت کی دیکھ بھال کے خدمات کا معیار عام طور پر دیکھا جائے تو اس طرح ہمیں پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح سے ہمیں اس کی توقع ہوتی ہے کیونکہ سرکار جو ہمیں اسکیموں اور پالیسی کے ذریعے ہماری بہتری کے لیے ہمارے حق میں اچھائی کے لیے تاکہ عوام ان اسکیموں اور پالیسی کو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا استعمال کر سکے ہم اس میں آج تک نہیں پہنچ پاتے ہیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمیں اس وقت معین نہیں ہو پاتی ہے جس وقت ہمیں اس کی درکار ہوتی ہے آپ کسی بھی سرکاری اسپتال میں جب جائیں گے تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ سرکار نے ہماری بہتری کے لیے وہاں ساری طرح کا کی دوائیاں ساری طرح کے ڈاکٹر صفائی اور دوسری بہت ساری چیزیں فراہم کی ہوئی ہوں گی لیکن جب ہم وہاں ہم وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظارہ ایک الگ ہی طرح کا دکھائی دیتا ہے بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں بہت سی دوائیاں بھی ہوتی ہیں بہت سے کام کرنے والے لوگ وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہماری مطلب ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں چوک ملتی ہے کہ سرکار تو پوری کوشش کر رہی ہے لیکن جو وہاں کا اسٹاف ہوتا ہے یا جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے ماحول کو پورے پلان کو ہینڈل کریں سنبھالیں لیکن وہ پوری طریقے سے اس پہ ایمانداری سے نہیں اتر پاتے ہیں لیکن ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کے آنا چاہیے اور سرکار جو ہمیں اسکیمیں دے رہی ہے اس کے تحت ہمیں اچھے سے اچھا جو ہے استعمال کریں ہم چیزوں کو تاکہ ہم اس سے بہتر طور پر حاصل کر سکیں کوئی ایک چیز اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری ہسپتال اور نجی ہسپتال عموماً کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے آج کے دور میں دیکھا جائے تو جو آج کی آب و ہوا خوان پان ہیں اور تو اس حساب سے دیکھا جائے تو کوئی بھی میرے خیال سے کوئی ایسا گھر کوئی ایسا فرد نہ ہو جو کبھی بیمار نہ پڑا ہو عموماً ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم ہم ہم خود یا ہمارے گھر والے یا کوئی بھی آس پڑوس کا فرد بیمار ہوتا ہے تو وہ سیدھا ہسپتال کا رخ کرتا ہے تو اسپتال تو سب کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے اب وہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا روپیہ ہے آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں اس اعتبار سے پھر آپ جو ہے اسپتال کا رکھ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کی اچھی کمائی ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے پیشنٹ کو اپنے مریض کو ایک بہتر ٹریٹمنٹ دیں اور وقت پر ساری چیزیں مہیا ہوں تو آپ نجی اسپتال کا رخ کرتے ہیں لیکن بہت سے افراد ایسے بھی ہیں ہمارے سماج میں جو جن کی آیو کم ہے جن کی تنخواہ کم ہوتی ہے اور جو ہے انہیں پورا ایک گھر چلانا ہوتا ہے تو وہ ایک اپنے حساب سے ایک اسپتال کی طرف رخ کرتے ہیں یعنی سرکاری اسپتال کی طرف تو سرکاری اسپتال اور پرائیوٹ اسپتالوں میں تو بنیادی کئی فرق ہیں یا آپ دیکھیں گے چاہے ہم دیکھیں گے وہاں کی آپ صفائی ستھرائی لے لیں وہاں کے آپ اکیوپمنٹ لے لیں وہاں کے آپ ڈاکٹرس لے لیں وہاں کے آپ اور بھی جو چیزیں جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ جب آپ بغور دیکھتے ہیں بغور مطالعہ لیں گے تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں گے جو سرکاری اسپتالوں میں نہیں ہیں لیکن نجی اسپتالوں میں ہیں وہ اور پھر انہیں سب چیزوں کو بنیاد رکھتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نجی اسپتال جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیشنٹ اپنے مریض سے زیادہ رقم لیتے ہیں ہر ٹریٹمنٹ کی آپ دیکھیں گے اگر ہم سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں اور مان لیجیے ہمارا ایک عام بل بنتا ہے ایک عام خرچہ خرچ کر کے آتے ہیں ہم دو ہزار روپیے تو وہی اسی مرض کے لیے جب ہم نجی اسپتال میں جاتے ہیں تو ہمارے کم سے کم کچھ نہیں تو دس ہزار روپیے کا بل ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ دس ہزار روپیے کا بل بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہاں ہم آئے ٹریٹمنٹ اچھا دیا ہمیں وقت پر ساری دوائیاں مہیا تھیں وقت پر سارے ڈاکٹر مہیا تھے ہمارے آس پاس صفائی تھی ہمارے آس پاس ہمیں دیکھ ریکھ کرنے کے لیے وہاں پر ایک نرس موجود تھی یا پھر دوسری اور بھی چیزیں آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو بہت سے بنیادی فرق ہیں اسپتالوں میں چاہے وہ سرکاری ہوں نجی ہوں یہی سب باتیں ہیں